پیڑ پودے لگانا بہت اچھی بات ہے اور پیڑ پودے لگاتا نہیں تھا میں پہلے دوست یار بہت سے کہا پیڑ پودے لگانا بہت اچھی بات ہے اور کیا کہتے ہیں ہرا بھرا درخت لگاؤ اور اس کا خیال رکھا کرو صحیح سے کوئی چیز اسے کھا نہ جائے اسے گھیر دیا کرو اور ہرا بھرا درخت رہتا ہے خوبصورت لگتا ہے خوبصورت منظر اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بھی اور اس کے بعد تو ہم شوقین ہو گئے اس چیز کے کہ ہمارے گھر والوں کو بہت اچھا لگتا ہے پیڑ پودے دیکھ کے اور گھر کے آگے پیچھے ہر جگہ پودے ہوتے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی آتی ہے ماشا اللہ بہت خوبصورت نظارہ لگتا ہے دیکھنے میں پیڑ پودوں تو بہت اچھی چیز ہے ہر چیز کے لیے فائدے مند ہوتی ہے